ہاں بول رہا ہوں میں میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں ریاض آپ کی بات سن کر اچھا ہوا ہاں تم صحیح ہو ہمارے گاہک حال ہی میں تازہ ڈیزائن کے لیے پوچھ رہے ہیں آپ کے دماغ میں کیا ہے یہ امید افزا لگتا ہے ہماری ہمارے لیے تنوع بہت اہم ہے کیا آپ عمل اور ٹائم لائنز کے بارے میں مزید اشتراک کر سکتے ہیں میں فعال انداز کی تعریف کرتا ہوں آئیے اس تعاون کے ساتھ آگے بڑھیں ہمارے صارفین یقینی طور پر تازہ اختیارات کی تعریف کریں گے ہم کیسے آگے بڑھیں کمال ہے ریاض نئے ڈیزائن دیکھنے کے منتظر یہ تعاون واقعی ہماری پیشکشوں کو بڑھا سکتا ہے ہم بھی ریاض ہمارے تعاون کے منتظر ہیں اپنا خیال رکھنا